हांजी थुआढ़ा नांऽ केह् ऐ हांजी मेरा मेरा नांऽ वंशिका ऐ नेहा जी तुस मी एह् सनाओ कि साढ़े घर बिच ऐसा केह्ड़ा केह्ड़ा पौधा ऐ फुल्ल होई सकदे जे्हड़े अस अपने घर बिच लाई सकने तो तुस मीं सनाओ कि सारें शा शैल फुल्ल केह्ड़ा ऐ जेह्ड़ा अस अपने घर बिच लाई सकने जेह्दे वजह् कन्नै जेह्दे वजह् कन्नै साढ़े घर दी शोऽ बी लब्भै अच्छा अच्छा थुआढ़े घर रोज दे फुल्ल लग्गे दे

अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ते फ्ही रुको ना